मैथिलीभाषीके सबसँ बेसी चुनौती ई छै जे मैथिली भाषाके रूपमे स्वीकार भेलै हेँ लेकिन एखन तक मैथिलीके मानक व्याकरण नहि बनले हेँ भाषा विज्ञान कहै छै जकर जाहि भाषाके बहुतो उपभाषा भऽ जाइ आओर बोली भऽ जाइ आओर ओकर मानक व्याकरण बनि जाइ तऽ ओ भाषा भाषा भेलै अन्यथा ओ उपभाषेके रूपमे रहि जाइ छै मैथिलीभाषीके लेल एखन बड़का चुनौती ई छै जे एतेकटा मैथिली वर्सेज हिन्दी सम्पूर्ण उत्तर भारतमे बाजल जाइ छै लेकिन लिखैकाल सब एक्के रङ्ग लिखैए मैथिली सहरसाके मैथिली लेखक मधुबनीके मैथिली लेखक समस्तीपुरके मैथिली लेखक बेगुसरायके मैथिली लेखक मुजफ्फरपुरके मैथिली लेखक सबके अहाँ लेख पढ़िऔन संज्ञा आओर क्रियापदमे बहुतो स्पेलिङ्गके अन्तर रहैत छै ई बड़का चुनौती छै मैथिलीके जे छात्र या मैथिलीके जे शिक्षक ओ एकर निदान करथिन तऽ बढ़िआँ बात आब तऽ बहुतो सेमिनारोसब होइ छै एहि विषयपर चर्चा होइ छै परन्तु एगो एखनहु तक जेना अनेक व्याकरणके जे परिधि छै ताहिमे संस्कृत जिबै छै हिन्दी व्याकरणके जे परिधि छै ताहिमे तहिना लोक हिन्दीके चिह्न प्रयोग करैए ओ से एकवचन आओर बहुवचनके निर्धारण करै छै ई एकटा बड़का चुनौती छै ओना आओर जे छै से मैथिलीभाषीके लेल सम्प्पूर्ण विश्वमे जाउ तऽ मैथिलीभाषी भेट जाएत गप्प करबामे आओर जे छै से अपना विचारके आदान प्रदान करबामे से कोनो विशेष कठिनाइ नहि होइ छै मैथिली भाषी हिन्दिओ बुझि जाइ छै मैथिलीभाषी बङ्गलो बुझि जाइ छै मैथिलीभाषी आनो आनो भाषा बुझै छै किएक तऽ मैथिली संस्कृतसँ बहुत मिलल रहलै